सरकार द्वारा हमरा सभकेँ बहुत तरहकेँ आर्ट करऽ के लेल मिलल अइ जेनाकि सिलाइ हमसभ सीख रहैत छी कढ़ाइ सीखैत छी जेनाकि हमसभ बुनऽ सीखैत छी स्वीटर ट्वीटर बुनऽ सीखैत छी जेना हमसभ जाइत छी तऽ मिथिला पेंटिङ्ग सीखऽ हमसभ मधुबनी भी जा सकैत जाइत छी दरभङ्गामे भी सिखबैत छै हमसभ जाइत छी मिथिला पेंटिङ्ग सीखऽ जेनाकि सरकार द्वारा देल गेल छै हमरा सभके बहुत किछु सीखऽ कऽ लेल हमसभ जेनाकि कौन कपड़ा आओर किछु हमसभ स्वीटर भी बुनि लय छी पैर पोछना भी बुनि लय छी बहुत किछ हमसभ बुनि लय छियै सरकार द्वारा देल गेल छै हमरा सभके आओर खुलबेने छथिन सरकारे जेनाकि मिथिला पेंटिङ्ग सीखऽ के लेल मधुबनी जा सकैत छी दरभङ्गा जा सकैत छी हमसभ ओतऽ जाकऽ सी सीखैत छी आओर कपड़ा सिनाइ ई सभ कला तऽ हमरा सभके गाँवमे खुलल छै हमसभ ओतऽ जाकऽ सीखैत छी